असांजे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जेके मेन वॾा वॾा एड्यूकेशनल कॉलेज आहिनि उहे आहिनि सी एच एम कॉलेज आर के टी कॉलेज बिरला कॉलेज बी ऐड कॉलेज ऐं फातीमा कॉलेज फ़ादर एन एल कालेज इहे स्कूलनि वारा कालेज बि हाणे आहिनि जिनि में एड्यूकेशनल पढ़ाई ॾिनी वेंदी आहे उहे पढ़ाइयुनि जे कोर्सनि जा नाला आहिनि जिनि खे जीअं साइंस में दिलचस्पी हूंदी आहे त उहे साइंस जो कोर्स खणंदा आहिनि हुन खां पोइ अॻियां वधीक पढ़ाई करे जिनि खे इंजीनियरिंग में शौक़ु हूंदो आहे त उहे इंजीनियरिंग खणंदा आहिनि जिनिखे डॉक्टर बणिजणो हूंदो आहे त उहे डॉक्टरी बि साइंस खां पोइ खणी सघंदा आहिनि जे कॾहिं कॉमर्स वारो स्टूडंट आहे कोई कॉमर्स थो खणणु चाहे ॿार त कॉमर्स खां पोइ बि ॿारहें खां पोइ बि जाम सुठा सुठा कोर्स आहिनि जीअं सी एस आहे सी एम ए सी ए आहे जंहिं खे हिसाब किताब में याने अकाउंट्स में दिलचस्पी हूंदी आहे उहे कोर्स खणंदा आहिनि ऐं ॿियो कोर्स हूंदो आहे आर्ट्स जंहिं खे लिट्रेचर में वधीक दिलचस्पी हूंदी आहे उहे खणंदा आहिनि आर्ट्स त इअं करे असांजे देश में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में चङा ई कोर्स आहिनि ॿार उहे अफोर्ड जीअं जीअं जीअं जंहिं जो अफोर्डेबल सिस्टम हूंदो आहे उहे उहो खणी सघंदा आहिनि